हमको बचपन में किताबों के द्वारा बड़े बड़े वीर सपूतों का पढ़ने का मौक़ा मिला जिसमें वीर शिवाजी महाराणा प्रताप गुरु गोविन्द सिंह भक्त भगत भगत सिंह ऐसे ऐसे बहुत सारे वीरों का के बारे में इतिहास में पढ़े थे जिसमें सबसे ज़्यादा हमको झाँसी की रानी का जीवन चरित्र पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगा वीर झाँसी की रानी एक ऐसी साहसी महिला थी जिसने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए और

क़ुर्बानी दी झाँसी की रानी सभी वीरों में महान वीरांगना थी जो एक महिला के रूप में जी जान

अंग्रेज़ों से लोहा लिया और फिर अपना बलिदान दिया ऐसे अनेक वीर इतिहा वीरों के बारे में इतिहास से जानकारी मिली है जैसे महाराणा प्रताप वह भी बहुत बड़े साहसी वीर थे और उसने भी अंग्रेज़ों से लोहा लेने में काफी भूमिका निभाई और वीर सिंह भगत सिंह जो बहुत बड़े वीर थे और देश के लिए उनका नाम आदर से लिया जाता है और बहुत से इस देश को आज़ाद कराने में हमने शहीदों के बारे में इतिहास के पन्नों पर पढ़ा है और हमको जानकारी इतिहास के द्वारा हासिल हुआ अभी भी ऐसे ऐसे वीर के जीवनी पढ़ने पर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिसका मेरे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा और उनके जीवन लीला को समझने के बाद

हर भारतवासी गर्व कर रहे हैं कि मेरे देश में ऐसे भी वीर पैदा हुए जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते अपने प्राण निझावर कर दिए और हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी उनको उसके बारे में इतिहास के द्वारा जानकारी देने का काम करेंगे और उसके बारे में जानकारी लेंगे मेरे देश में ऐसे भी सपूत पैदा हुए जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी प्राण की आहुति दे दिए जिसका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा